अंजी आं जी एह् मिगी नां दे दिक्खेआ ऐ निं ऐ अज्ज में

में दिक्खेआ ते ऐही लब्भेआ निं किश

ओह्दा ना जगह गलत ऐ

नेईं नेईं गलत ऐ

अंजी